हमरासभके सभसँ मह्त्वपूर्ण चुनौती पहलू अछि हमरासभकेँ बहुत दिक्कत होइत अछि बनबयमे ओ फेस अछि पूरा बॉडी बनाबयमे बहुत बहुत दिक्कत होइत अछि आओर हमसभ ओकरा अभ्यास कऽ कऽ सीखैत छी आओर दिक्कतो होइत अछि तैयो मेहनत कऽ कऽ प्रयास कऽ कऽ ओकरा सीखैक कोशिश करैत छी हमसभ बहुत रास ड्राइङ्गसभ बनाबैत छी बनाबैतो छी आओर सिखितो छी आओर सीखय कऽ आओर सभकिछु प्रयास करैत छी आओर बहुत नीक नीक चीज कलासभ सिखलहुँ आओर दिक्कतो बहुत सामना करय पड़ैत अछि आओर हमसभ सिखैत छी आओर सीखैत कला कलामे हमसभ अभ्यासो बहुत करैत छी